जैसे बच्चे हैं बच्चे को बच्चे को अपना भविष्य सिखाना चाहिये जैसे कि बच्चे को लेकर घुमने के लिये जाना पड़ते हैं घुमाते हैं उसको सैर कराते हैं घूमने के लिये जाना सैर करना सैर कराके आये कसरत करते हैं उसके बाद बच्चे को आगे उंगली पकड़ कर चलने के लिये सिखाते हैं उसके बाद सिखानेके बाद सिखानेके बाद बच्चों को सिखाते हैं बच्चे का भविष्य आगे अच्छा बनते हैं उसको बताना पड़ते हैं मन्दिर जाने के लिये मन्दिर लेकर जाना पड़ते हैं मन्दिर लेकर जाते हैं उसके बाद पूजा करने के लिये उसको मन्दिर मे सिखाते हैं कैसे पूजा करते हैं या ना करते हैं बच्चे सब माँ बाप से ही सीखते हैं पूजा करने के लिये भी ठीक